हाँ हमारे गाँव में सिंचाई करने की सुविधा अभी हुई है पहले पहले बहुत टाइम पहले हमारे गाँव में सिंचाई करने की सुविधा नहीं थी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी सिंचाई करने के लिए पहले सिर्फ कुएँ होते थे पुराने जमाने के जो दादा नाना ने बनाए हुए कुएँ हैं उन्हीं में पानी जमीन से आता था और उसी से सिंचाई करते थे पर अब सिंचाई करने की बहुत ज़्यादा सुविधा आ गई है जैसे कि बोरवेल आजकल लोगों के घरों घर ट्यूबेल हो गए हैं खेतों में ट्यूबेल हो गए हैं तो ट्यूबेल की मदद से सिंचाई कर सकते हैं ट्यूबेल से बहुत सारा पानी निकल जाता है तो ट्यूबेल एक सिंचाई का बहुत अच्छा माध्यम है हम उसमें मोटर डाल के फिर खेतों में सिंचाई कर सकते हैं आजकल बहुत जगह बांध बन गए हैं बांध बहुत सारे बड़े बड़े बंद्धे बन बए हैं तो वो बांध में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर जब सिंचाई करने का समय आता है जब सिंचाई करने वाली फसल लगाई जाती है तब उस बांध के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं वो एक आजकल बड़ा स्त्रोत बन गया है और नदी से भी सिंचाई कर सकते हैं बांध तो बनाया जाता है सरकार के द्वारा पर नदी होती है वो तो प्राकृतिक होती है तो जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में नदी है तो वहाँ के लोग अपने खेतों में उस नदी से सिंचाई करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा साधान है सिंचाई करने का हमारे अभी सिंचाई करने के हालात काफ़ी अच्छे हो गए नहीं तो पहले तो बहुत बुरे थे पहले तो लोगों को सिंचाई करने के लिए पानी नहीं मिल पाता था क्योंकि ना ही पहले ट्यूबेल की सुविधा थी और ना ही कभी बांध बनते थे बस जो भी है किसी की खेत में नदी है तो उससे चल जाता था और किसी के यहाँ पर कुएँ हैं तो उससे चल जाता था पर अभी तो बांध की सुविधा हो गई और बांध के वजह से कई दूर दूर तक अगर बांध का पानी नहीं जाता है तो नहर की सुविधा हो गई है सरकार ने नहर बनवा दी खेतों के तो नहर से भी सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है फिर जो सिंचाई की जमीन है उसपे हम लोग ज़्यादातर गेहूँ की फसले उगाते हैं और मसूर की फसल उगाते हैं चना की फसल उगाते हैं और मटर की फसल उगाते हैं ये फसले जो हैं ये सिंचाई से ही उत्पन्न की जाती है क्योंकि बारिश में तो सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ती जो सिंचाई की फसलें हैं वो यही है मूंग उरद सब्जियाँ दालें वगैरह ये सब कुछ हम सिंचाई से उगाते हैं